आलूके खेती जे हमसभ करै छी पहिने जोताइ करै छी ओहिके बाद जोताइ कयलाके बाद ओहिमे खाद पानि देली खाद पानिसँ पहिले तऽ गोबर देली गोबर देलाके बाद फेन जोताइ कयली जोताइ कयलाके बाद ओहिमे दू तीन बार जोताइ कयली तकर बाद जा कऽ ओहिमे जा कऽ फसल लगयली आलू रोपली आलू रोपलाके बाद एक हफ्ताके बाद मकइ लगयली मकइ लगेलाके बाद सभकिछु भऽ गेलाके बाद मकइ लगेलाके बाद जइसे ओहिमे टाइम से ओकरा कमठौनी करयली कमठौनी करा कऽ ओहिके बाद जा कऽ से पानि देली पानि दऽ कऽ खाद देली खाद दऽ कऽ जब देखली ठण्ढीके मौसम अयलै तऽ ओहिमे पालाके शिकायत आबि रहलै हन तऽ ओहिमे दू बेर तीन बेर स्प्रे करय पड़ै हइ हेँ कमठौनी करयलाके बाद पानि देलाके बाद ओहिमे स्प्रे करय पड़ै हइ पालावला स्प्रे कयलाके बाद ओहिमे एगो पानि देलियै आलूमे तऽ ओहिके बाद खुनली खुनलाके बाद आन बेर तऽ चारि सए रुपैआ कुण्टल रहै एन्ने एहि बेर देखियौ भाग नसीबके बात एहि बेर देखलखिन सभकिछु दे खर्चा पानि जे भेलै देखिते सुनिते एहि बेर कइ सभ दिनके सभ रेट रहैत हइ तऽ हम एहि बेर बेचली हन एक हजार दस रुपैए कुण्टल हँ आन बेर चारि सए रुपैए तीन सए रुपैए कुण्टल हमसभ विचारने रही जे आलूके खेती नहि करब लेकिन तैओ आलू रोपने रहियै कहलियै नहि हर बेर कऽ अयली हन आलूके खेती तऽ आलूके खेती कमसँ कम नहि बेचबै मंजूर हइ लेकिन खाहो लए तऽ रोपबै अपन भोजनके लिए तऽ रोपयके पड़तै उएह खेतीमे कयली तऽ एहि बेर एक हजार दस रुपैए कुण्टल बेचली आलू तऽ उएह बेचि कऽ ओहिमे खाद पानि देली हन तब पानि पटेली हन मोटरसँ पचास रुपैए कट्ठा कोइ साठि रुपैए कोइ सत्तरि रुपैए कट्ठा मतलब जे जेना हइ तऽ ओहि हिसाबसँ पटौनी चलै हइ तऽ हमसभ खेत पटयली हन खाद दऽ कऽ आब खेत पटा देलियै आब इएह पर धनशीश आर निकलथिन बालि अर निकलथिन तब देखबै जे केना की यए तऽ फेन ओहिमे एगो खाद लगतै यूरिया लगतै डी ए पी डी ए पी देलियै हन आ की कहै कैल्सियम देलियै हन आ दऽ कऽ तब पानि पटयली हन इएहसभ कहानी हइ खेतीमे जे खर्चा होइ हइ तऽ ओ जतेक फसल होइ हइ तैओ नहि ऊपर होइ हइ आदमीसभ सोचै हइ कि बैठक से बेगारी भला किछु तऽ होय बैठल रहबै जे किछु खेतिएमे लागि जाइ छियै अपन घरेलू काम हइ अपन लागल रहबै तऽ किछु तऽ होतै ओहिमे